दैज्लाङाव ना गुरो जोङो ओइ दुब्लिफोराव आरो ना हयो ना हनानै मोनो ना मावा फिथिख्रि मोनोजुबो जोङो ओरैनो दुब्लि दुब्लायावबो मोनो आरो नै ओरैनो नाराफोराव ना सें मोनो गुरनानै आरो माबाफोरावबो फुख्रि फलायावबो हमो जोङो ओरैनो हाग्रा बंग्राफोरावबो हमना मोनो जोङो दा फिसा फिसौ